اگر دوسروں کو میرا بنایا کھانا پسند آتا ہے تو میں ان کو اپنی ترکیبیں بہت ہی تفصیلات سے بتاتی ہوں میں انہیں بتاتی ہوں کہ یہ یہ ڈش یہ یا یہ کھانا کس طرح سے بنایا گیا ہے مثال کے طور پر اگر میں نے میں نے پنیر بنایا اور لوگوں کو یہ پسند آیا اور انہوں نے مجھ سے مجھ سے اس کھانے کی ترکیب پوچھی تو میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے کتنا پنیر لیا اور اس میں کون کون سے مسالے شامل کیے پنیر کو کس طرح سے میں نے فرائی کیا کتنا ٹماٹر ڈالا کتنا مرچ ڈالا کتنی ملائی ڈالی اور کتنا بٹر ڈالا میں ان سب چیزوں کو تفصیلات سے انہیں بتاؤں گی تاکہ وے جب اپنے گھر پر اس کھانے کو بنائیں تو میری طرح سوادشٹھ اور مزے دار ذائقے دار بنائیں اور میں ان کو وہ سب بتاؤں گی جو میں نے اپنی پکوان کو بنانے کے لیے مزے دار بنانے کے لیے اس میں مسالے شامل کیے ہیں اور میں اس طرح سے بتاؤں گی کہ کتنی دیر تک مسالوں کو پکانا ہے اور کس کس طرح سے اس میں مسالے ڈالنے ہیں اور کس کے بعد کون سے مسالے ڈالنے ہیں پنیر کب ڈالنا ہے ٹماٹر کب ڈالنا ہے اور اس کو کس طرح سے بھوننا ہے اور کب دھیمی آنچ پر پکانا ہے کب تیز آنچ پر پکانا ہے اور کس طرح سے اس کو ڈھک کر بنائیں اور کھول کر بنائیں اور کتنی دیر تک بنائیں تاکہ وے جب بنائیں تو ان کا کھانا بہت مزے دار بنے